شادی پر دلہنوں کو مختلف قسم کے تحفے دیے جاتے ہیں جو مختلف ثقافتی اور علاقائی روایات پر منحصر ہوتے ہیں یہاں کچھ عمومی تحائف کے فہرست ہے جو دلہن کو دیے جاتے ہیں زیورات دلہن کو زیورات جیسے کہ ہار کانوں میں بالیاں بریسلیٹ اور انگوٹھیاں دی جاتی ہے دلہن کے لیے خوبصورت لباس خاص طور پر روایتی یا ڈیزائنر کپڑے تحفے میں دیے جاتے ہیں معیاری اور مشہور برانڈ کے پرفیوم بھی ایک مقبول تحفہ ہے میکپ کے سامان اور اسکن کیئر پروڈکٹ بھی تحفے میں دیے جاتے ہیں سامان برتن کچھ کے آلات اور دیگر گھریلو اشیاء بھی دیے جاتے ہیں جہیز کی بات کی جائے تو جہیز ایک متنازعہ موضوع ہے اور اس پر مقتلف علاقوں میں مختلف روایات اور قوانین ہیں بعض جگہوں پر رسم موجود ہے جب کچھ علاقوں میں اس کی مخالفت کی جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان جیسے ممالک میں جہیز کی روایت موجود ہے جہاں دلہن کے والدین دلہن کو شادی کے وقت مختلف قسم کے تحائف اور مالی امداد دیتے ہیں تاہم جدید دور میں کئی لوگ جہیز کی روایت کو ختم کرنے کے حق میں ہیں کیونکہ یہ اکثر مالی اور سماجی دباؤ کا باعث بنتی ہے